जीवनमे किछु किछु एहनो समय आबैत छै जतय कि नहि चाहितो विचार नहि मिलैत भी कोनो कोनो आदमीसँ मजबूरीमे काम करय पड़ैत छै जेनाकि बहुत तरहके एहन आदमी छै जकरा सभके विचार नहि मिलैए फिर भी काम करय पड़ैए इस्कुल गेलहुँ रहए एहि बीचमे कोनो मुद्दा लए के जेनाकि प्रार्थना सम्बन्धित कोनो मुद्दा रहए तऽ ओहिमे विचार नहि मिलैत रहए फिर भी जे लड़का सङ्ग गेलहुँ रहए तऽ ओकरा सङ्गे गेलहुँ मजबूरीमे लेकिन फिर भी एहन कोनो एहन मुद्दे रहै सामाजिक रूपसँ जुड़ल सभसँ जुड़ल सभकेँ लिए मुद्दा रहै ओहि दुआरे ओ विचार नहि मिलैत भी ओकरा सङ्गे हँ मे हँ मिलाके सभकाज करवाबय पड़लै आओर पूरा मिलिके सभ मिलिके काज केलियै रहए तऽ कभी कभी एहन होइत छै जे विचार नहिओ मिलैत छै तैओ ओकरा सङ्गे अहाँकेँ मिलिके काज करय पड़ल मजबूरीमे